मां भारत जे राजस्थान राज्य में रहंदी आहियां त उते बारिश जेका आहे तमामु घटि थींदी आहे बारिश जे मौसम में बि हिते बारिश तमामु घटि थींदी आहे तंहिं सां छा थींदो आहे त हिते जेके फसलू तयार हूंदियूं आहिनि जेके वीचारा किसान हेॾी महिनत कंदा आहिनि से पाणीअ जी कमी सां सूकी वेंदियूं आहिनि ऐं हुन सां वरी असांजे हिते महांगाई बि ॾाढी वधी थी वञे बनियूं तयार बनियूं पाणीअ जी कमी सां बरसाति जी कमी सां अॻियां वधी नथी सघनि फसल हुते ई वीचारे किसाननि जी ख़राबु थी वेंदी आहे ऐं महांगाई थी वेंदियूं आहिनि जेके नंढी नंढी शयूं आहिनि बसर पटाटा टमाटा इअं बि असांजे हिते ॾाढा महांगा थी वेंदा आहिनि ऐं वीचारा जेके किसान हेॾी महिनत कंदा आहिनि सॼा टे चारि महीना पंहिंजा वीचारा लॻाईंदा आहिनि फसलुनि खे तयार करण में से बारिश जी कमी सां सभु ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि